हां ड्रायव्हर भाऊ हय आतां आमी हांगा आडकल्यार खूब टायम जालो हय रस्तो आतां सद्द्या ब्लाॅक जाल्लो आसा आनी आमी ज्या जाग्यार वचपाक आयिल्ले आसा पळय त्या जाग्यार आमी वचपाक आमकां उशीर जातलो हय कितें करप हय कित्याक हो रस्तोय आतां बेगीन जो प्रोब्लेम जाला तो सॉर्ट आवट ज जावपाक खूब टायम वयतलो अशें दिसता पयल्या भितर हय म्हणजे आतां आमकां खंय तरी खंयच्यान दुसरी सायडिच्यान असो रस्तो आसा वचपाक अशें थंय त्या जाग्यार पावपा खातीर हय म्हणजे हय कित्याक त्या तितल्या टायमा भितर आमकां पावपाक जाय आशिल्लें थिंगा आनी थंय वोसोन म्हाका दुसऱ्याय जाग्यार वचपाक जाय आशिल्लें हय एक दुसरो जर रस्तो खंय आसा जाल्यार तो त्या रस्त्यान गेल्या आमी बेगीन पावता आशिल्लें म्हणजे टायमार पावता आशिल्लें

तूं हितून कितें कोणा विचारून तर तुजी कोणा वळख आसा जाल्यार तेंका विचारून तुज्यानी तें मात्शें आमकां मातशें पावोवपाचो प्रयत्न कर हय म्हुणून तुका हें हांव विचारतां